जोंनि बर' हारियाथ' दा गाहायै बाथौखौनो सिबिजोबग्रा जाबाय जेनोबा बेलेग धरम' सिबिला जोंनि बर' हारिनि बाथौआवथ' गोबां अर्थ हाबनानै दङो जेनोबा बेरे बेराखोबो अथ्र'था जराजों दुमनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो दाउखा बिदै इदिनो मोनथाम मोनथाम नथा इजों हेबनानै बानायो ओमफ्राय आरो इदिनो गोथार मंगलबारखोनो जों बाथौनि जोनोम सान गोथार हिसाबै फालिनाय जायो जोङो सबबो थारमाने बर' न'खरफोरा मंगलबार फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोथार साननालाय आलारि बाथि जों फोजोङो बिबार गुफुरजों होनानै इफोरबायदि खालामो ओमफ्राय आरो ओ आर'जबो इदिनो सोरबा खैफोद आफोद जानाय समाव आर'ज लाङो आरो मन्दिरावथ' हदाय भगतफोरा आर'ज गायो बोराइ बुरै बर'फोरा इदि खालामो आरो ओमफ्राय आरो जोंनि बर'नि बाथौआबो फिरफिला दं जेनोबा मोनबा गाबनि फिरफिला बिरहोयो आरो गुफुर ओमफ्राय निला गोजा ओमफ्राय मोनसेया माबा बिदिनो मै रं बेफोरबायदि माबायो गाब मोनबा गाबनि फिरफिला बिरहोयो बै गोथार मंगलबार सानाव आरो ओमफ्राय माग मागोआवबो माग मेलानि फुजा खालामो बर' हारिया बाथौ मन्दिराव आरो बैसागोआवबो माबा खालामो आरो फुजा खालामो इदिनो गिदिर गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेनथ' ज' जानानै गासिबो गामिनि रायजो रजानि गोदान बोसोरनि बोर बियो गोजाम बोसोरखौहाय एंगारनानै गोदान बोसोरनि बोर बियो आरो जों बैसाग गोदान बोसोराव इदि खालामो ओमफ्राय जोंनि बर' समाजाथ' बिराद गोदोनि बायदि नंलानालाय बाथौखौनो बिराद सैथो हिसाबै फालियो खौसेथि लाबोबाय जोङो बर' हारिखो बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो इदिनो बिजाब फरायो बिजाब फरायो ओमफ्राय आरो माबायो ओ मन्दिराव ज' जानानै सेंग्रा सेंग्रा बोराइ इदिनो जमाहाय जेनोबा ओ सिबियो आरो गोथार मंगलबार ओइ बैसागो दानाव जेनोबा सेंग्राफोराथ' बाहागो लायाब्लाबो बे दिनखालि थारमाने गारजेनफोरनि थाखायनो बाहागो लानो गोनां जाना होयो बै बैसागो दानाव बोरावबो थांनो होआलासिनो सेंग्रा सिख्लाफोरखोबो मन्दिराव लाफानानै आर'ज गाबनाय जायो आरो इफोरबायदि गोदोनि धोरोमा ओइ फ्राय सेंग्राफोरखो गोदोनि धोरोमाव लाफानायानो नुवामोन दे गोदो थारमाने बोरमा मोसौ हाथारनानै गोदोनि बोराइ बुरिफोरा जाद्ला लोंला खालामोमोन ओमफ्राय दानि धोरोमाव इफोरबायदि जाद्ला लोंला गैला गोदो सिबिखांनायनि उनावनो दाउ हाथारनायजों फारौ हाथारनायजों बेसेबांबा जौ लानानै लोङोमोन फेयोमोन एखनब्ला बांद्रायनानै धोरोमबामाव नांलाय खमलायसो खालामोमोन दानि दानिफोरा इफोरबायदि नंला आरो जेनोबा बिराद सोलायनाय फैबाय ओ जोंनि बाथौ हारिनि मानसिफोरा